मूंखे चित्रकारी करण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हुओ मां पंजे साले जी हुअसि त मूं गणेश जो चित्र ठाहियो ऐं हुन में अड़े सुठा कलर बि हुआ कढ़ाई कई उहा ऐं हुन में सिप्पू ऐं मोतियुनि सां हुनखे सिंगारियो हुन खां पोइ मूं हुनखे पंहिंजो नालो हेठि रेशम सां लिखियो हुनखे मां मणाए करे रिटन कयो हुनखे उहो कुझु मां हथ जोड़ींदी हुअसि पोइ ॿियो वरी मुंहिंजी मम्मी पापा जेके मां ॾाढो प्यार कंदी हुअसि हुनजो मूं चित्र ठाहियो ऐं हिकिड़ो मां कान ठाहियो तंहिं मे खिड़कियूं दरवाजा बालकनी उहे ठाहियूं हुन में मूंखे बीहारियो ऐं खेलनि पिया ऐं मां ॾिसी ख़ुशि पेई थियमि के अञा ताईं बि शौक़ु आहे चित्र ठाहिण जो ऐं पंहिंजो भावनाउनि खे उतपन्न करण घुरिजे